योग में आपके अनुसार योग के ख़ुद के देखभाल करने की यातना के लिए हम योग शुरु कर रहे हैं जैसे कि सुबह टहलते हैं तो तनाव कुछ का नहीं रहता है जैसे कि शरीर के लिए बहुत सही रहता है फ्रेस सुबह शाम अगर टहलो तो बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए फ़ायदा रहता है डाक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है शरीर के लिए मानसिक कोई टेंसन नहीं रहता है मानसिक बहुत अच्छा रहता है सब कुछ सुबह शाम तहलने से अच्छा रहता है सब कुछ अपनी देखभाल सही रहती है करना ख़ुद का करने तनाव भी नियंत्रण नहीं रहता है इस्तेमाल करना अच्छा रहता है सब कुछ सुबह सुबह शाम को टहलने से शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है अपना टहलो और बढ़िया से शरीर पर ध्यान दो कोई तनाव नहीं रहता है शरीर में शरीर का स्वास्थ्य वो सही रहता है सुबह शाम डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ता है ज़रूरत नहीं पड़ती है ना दवा के लिए ना कुछ के लिए सुबह शाम टहलने से सही रहता है शरीर के लिए स्वास्थ्य फिट रहता है बहुत बढ़िया रहता है शरीर दवाओं के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है योग तो सुबह शाम ज हर इंसान को करना चाहिए सुबह शाम देख बहुत अच्छा रहता है योग शुरू ब करने से तनाव भी नहीं रहता है टेंसन भी नहीं रहता है कोई टेंशनबाज़ी नहीं रहती है इस शरीर पर अपने भरोसा रहता है कि शरीर मेरा फिट्ट है कितना अच्छा लगता है अपने को अराम देता है हम बोलते हैं कि दवा नहीं लेंगे हम ख़ुद योग करके अपना शरीर बना लेंगे शरीर अच्छा रखना चाहिए स्वास्थ्य से सुबह शाम ज़रूर टहलना चाहिए हर इंसान को तब शरीर ही पर ध्यान देना चहिए